हेलौ दाख्लि आं नोंसिनि फ्लिपकार्दनिफ्राय गस्ला अवादार बानायदोंमोन बे अवादारआ आं गोजा बानायदोंमोन दा गोसोमसो फैदों दा बेखौ रिथार्न हरफिननो माबायदि